हम एकटा सामग्री खरीदने छलहुँ एकटा बच्चाके किताब जे बड़ नीक छलै पढ़ैमे बच्चा सबके सिखैमे बड़ मददगार साबित भेलै